हम तऽ अनेको गायकके प्रोग्राममे गेल छी आओर गायककेँ सुनने छी जाहिमे कि पुरना गायक शारदा सिन्हा हुनको कार्यक्रम हम कएक बेर देखने छी ओतबे नहि बनगाँवक नवल मैथिली गीत बहुत बढ़िआँ गाबै छथिन हुनकर कएक बेर हम सुखपुरमे कार्यक्रम भेलैए आओर सुनने छी आओर सुनलहुँ हमही टा नहि सुनलहुँ पूरा गामक लोक हुनका बेरि बेरि चाहै छथिन हुनकर प्रोग्राम सुनी कए बेर एतऽ प्रोग्राम भेल छै आओर हुनका सङ्ग अगर तबला बजेबाक लेल पञ्चगछिया घरानासँ नवल नवल रङ्गक सङ्ग अगर आबि जाइत छथिन ज्ञान शङ्कर जी ओहो पञ्चगछिया घरानाके तबालची छथिन बहुत बढ़िआँ कार्यक्रम होइत छै आओर अनेको गायकके हमसभ प्रोग्राम सुनने छी आओर ताहिमे शारदा सिन्हाके तऽ गप्पे नहि शारदा सिन्हाके हुनका गाममे जाकऽ हमसभ हुनकर कार्यक्रम देखने छी आओर बहुत बढ़िआँ गाबै छथिन आओर हुनका गाममे आओर कएक टा हुनकर कार्यक्रम कलाकार सब छथि जेकि प्रोग्राम दैत छथि आओर सुनबाक इच्छा रखैत छथि